ह्या दिसांनी भुरगीं फक्त मॉबायलार खेळटा तें म्हाका दिसता की तेंच्यानी अशें पयलीं जशें भायर खेळ खेळटाले क्रिकेट खेळटाले दॅन खोखो खेळटालीं भुरगीं धरचान्यांनी खेळटालीं नाजाल्या आर बॅडमिंटन बी अशें खुबशे खेळ आसा जे तेंच्यानी भायर आवटडोर गेम्स जे जे तेंच्यानी खेळपाक जाय आतांचीं भुरगीं फक्त मॉबायलार चडशीं घुसलेलीं ऑर गेम्स खेळत आसता जे तेंच्या दोळ्यांक सुद्दां अफॅक्ट करता सो तेंच्यानी भायर वचू उन्या सांजचें थोडे वरां तरी मातशें खेळपाक जाय तेंची हॅल्तूय बरी उरतली